मीडिया में दिखाए जाने वाले विज्ञानों के बारे में मैं यह सोचता हूँ कि मतलब मीडिया में मोबाइल मोबाइल फ़ोन्स का भी ऐड आता है जिसमें बताते हैं कि हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट देंगे लेकिन जब डिलीवरी होती है घर पर वो डिलीवरी बॉय आता है मोबाइल लेकर तो उसमें कहता है कि नहीं कोई डिस्काउंट नहीं है हमारे यहाँ तो पूरे पैसे लगेंगे और मीडिया में मतलब दिखाते हैं कि फ़ोन फ़ोन गिरा दिया तो टूटेगा नहीं लेकिन जब मतलब गिरता है तो फ़ोन टूट जाता है ऐसा कुछ नहीं है और जो भी मतलब वो मोबाइल के बारे में हमें बताते हैं कि इसके अंदर ये फंक्शन है वो फंक्शन है आपका मोबाइल ख़राब नहीं होगा तो मतलब दो तीन साल तक ऐसे ही चलेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता चाइना माल चाइना माल के मोबाइल बेचते हैं और मतलब दो तीन महीने चलते हैं फिर उसके बाद ख़राब हैं ना तो उनके कोई सर्विस सेंटर हैं और मतलब ब्रांडेड भी मोबाइल मोबाइल्स भी नहीं होते हैं जिससे कोई भी उनकी कोई कोई भी एस्टेब्लिश्ड कंपनी नहीं है ऐसे ही बेच रहे हैं वो मोबाइल फ़ोन और मतलब इस पर जो मतलब स्पेसिफिकेशन तो इतने बताते हैं और उनमें से कुछ भी नहीं होता मतलब बहुत सारे स्पेसिफिकेशन बताते हैं लेकिन कैमरा भी ऐसा दिखाएँगे जैसे मतलब बहुत ही क्लियर है लेकिन जब रियल में जब फ़ोन हाथ में आता है हम देखते हैं फ़ोन को मतलब कैसा है फ़ोन तो उसके अंदर कैमरा भी ख़राब और फ़ोन हैंग भी बहुत होता है तो ये सब भी है और मतलब जो भी फ़ोन फ़ोन के चार्जिंग वगैरह होती है वो भी सही से काम नहीं करती ख़राब हो जाती है जल्दी मतलब एक महीने में ही ख़राब हो जाएगी चार्जिंग तो उसकी